जेह्के बड़े किस्में दे डांस जेह्के इंडिया बिच्च तुसें पता ऐ इंडिया दे लोग बड़े किस्मां दे लोग न बड़े अलग अलग लोग न ते उस्सै हिसाबे दे उंदे रिती रवाज बी अलग न उस्सै हिसाबे दे डांस करना जेह्का उंदा नच्चना गाना जेह्का उंदा अलग ऐ ते अगर अस डांस दी गल्ल करचै जेह्के पंजाबी होंदे उनेंगी भांगड़ा पाना शैल लगदा ओह् पंजाबी गानें पर नच्चदे ओह् गिद्दा बोल्लियां होइयां ते पंजाबी जेह्का डांस करना उनेंगी ओह् बड़ा अच्छा लगदा ते किश होर लोग न कुसै गी केह् आखदे डोगरी गाने पर नच्चना पसंद ऐ कुसेगी पंजाबी ते जिस हिसावे दा देश होंदा उस्सै हिसाबे दा उनेगी गाना बजाना जेह्का ओह् पसंद औंदे ते बड़े सारे जेह्के ब्याह् होंदा उत्थें गाना बजाना करदे जां होर उत्थें बी जां कोई खुशी दी गल्ल होंदा तां लोग हमेशा उत्थें गाना बजाना करदे डोगरे लोग डोगरी गाने गांदे कोई प्हाड़ी कश्मीरी गाने होई गे जां ओह् गांदे ते पंजाबी जादा पंजाबियें पर नच्चदे बाह्र ते लोग अपने अपने जिस हिसाबे दी बोल्ली होंदी उस्सै हिसाबे दा उनेंगी जेह्की गाना पसंद औंदा